ड्राइङ्ग बनबैके बहुत तरहके प्रक्रिआ छै जेनाकि देखिऔ हमसभ छोट छलहुँ तऽ इसकुलमे आबै छल हमरसभके क्वेश्चन जे अहाँ मतलब कोनो चीजपर ड्राइङ्ग बनाबू तऽ हमसभ बनाए बनाबै छलहुँ जेनाकि आबै छलै आमके बनाबैके लिए झण्डाके बनाबैके लिए या एहन तरहके बहुत चीज आबै छलै बनाबैके लिए तऽ हमसभ बनबै छलहुँ आइकाल्हिके तऽ आइकाल्हि तऽ बड़ सुविधा छै एहिसभके जे आइकाल्हिमे जे नहि आबै छै बच्चासभके जेनाकि इसकुलके चित्र बनाओल जाइ छै बहुत तरहके एहन होइ छै भगवानके कोनो चीज या किछु भी बनाएल जाइ छै तऽ लोक तऽ आइकाल्हिमे ऑनलाइन यूट्यूबपर सर्च मारिकऽ देख सकैए बना सकैए लेकिन हमरासभके टाइममे एतेक सुविधा नहि छलै तऽ हमसभ जएह आबै छलै अपना मोनसँ सेसब बनबै छलहुँ जेना हमरासभके इसकुलमे झण्डा फहराइ होइ छलै तऽ ओहिसबमे हमसभ झण्डाके चित्र बनबै छलहुँ कोनो बच्चाके चित्र बनबै छलहुँ जेकि बच्चा झण्डा लऽ कऽ जा रहल छलै एतऽ एहने तरहके आइकाल्हिमे जे हमसभ सिखै छी तऽ जे नहि आबैए से यूट्यूबपर सर्च मारि लै छी आओर ओकरा बना लै छी आओर बनबैमे नीको लगैए तुरन्त सिखिओ जाइ छी से आइकाल्हिमे ई यूट्यूबके सुविधा बहुत नीक छिए तऽ ओहि तरहेँ अपन किछुसँ किछु अहाँ मतलब जएह मोन वएह कोनो गलसेके चित्र पाड़ैके हुअए या इसकुलेके या झण्डेके आमेके बिल्लिएके कुत्तेके किछु भी अहाँ बना सकै छी तऽ ताहि दुआरेसँ ऑनलाइन आओर ऑफलाइन दुनूके सुविधा मतलब ठीके होइ छै हमहूँसभ बहुत तरहके चित्र बनेने छी जेनाकि मोटूसभके चित्र भेल मोटू पतलू भीम सभके ईसब अहाँ यूट्यूबपर सर्च मारिकऽ देख सकै छी या बनाइओ सकै छी यूट्यूबपरसँ देखला कनि आसानो लागै छै अपना मोनसँ जे बनेबै तऽ ओतेक समझिमे नहि अबैत रहत जे कै कि पाड़िए कि नहि तऽ तेँ कनि मतलब यूट्यूबपर लोक सर्च मारिकऽ देख लेलक जे कोना पाड़ल छै कोना नहि तऽ अपन तहन नीक लागल पाड़ैमे सएह बात छै आओर कि